हाँ मैडम मैं विलफीड इस्कूल से बोल रही हूँ कोऑर्डनेटर मैडम बोल रही हूँ मैं हाँ मैडम वो पेरेंट्स के फोन आए है मेरे पास तीन चार तो क्या क्लास फोर्थ का क्या कंप्युटर का क्या सिलबस कम्प्लीट नहीं हुआ है है क्या अच्छा लेकिन अभिभावक का फोन आया कि उन्होंने बोल कि बच्चों का पाठ जो है पूरे नहीं हुए है अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं हैं अभी और वो कह रहे है कि बच्चों कि पाठ पूरे ही नहीं हुए हैं अच्छा और बच्चों कि वो कंप्युटर क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस तो कितनी कक्षाएं ली है आपने प्रायोगिक वाली

चार कक्षाएं ले ली थी तो तीन तीन पाठ बता रहे थे तो तीन तीनों पाठ कराये है आपने उनका अभिभावक का फोन आया वो कह रहे है कि बच्चों का एक ही पाठ कराया है आपने अच्छा तो फिर में आपका नंबर उनको दूँगी क्योंकि वो अभिभावक ये कह रहे है कि बच्चों ने उनसे ये कहा है कि उनको अध्यापक ने एक ही पाठ कराया है जबकी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं में चार पाठ आ रहे हैं और उनको प्रायोगिक कक्षा में एक ही पाठ कराया गया है और कॉपी का वर्क सारे बच्चों का हो गया है आपने खुद खुद खुद चेक करी है आपके सिग्नचर हैं कॉपी पे अच्छा अच्छा वो मेरे पास पाँच अभिभावकों का फोन आया ये तो कक्षा चार के लिए था और कक्षा आठ के दो अभिववाक का फोन आया उनका भी यही कहना था कि जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हुआ है अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए हाँ एक तो सुरेश रैना था और एक विराट कोहली उन दोनों का अभिभावक का फोन आया था अच्छा ये सब तो उनके अभिभावकों ने नहीं बताया लेकिन ये कहा है कि आ वो तो आपकी ही गलती बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है बच्चों कि जो कॉपी है उन पे काम हुआ नहीं है हाँ मैं आपका नंबर दे ठीक ठीक ओके